जिस बेल्लै बी साढ़े घर जां म्हल्ले जां कुतै ग्रांऽ ब्याह् होंदा ते सारे लोक जेह्के कम्मा काजा आह्ले आए दे होंदे सारे कट्ठे होइयै पानी दी बालटियां लैंदे कोई घड़ा लेई लैंदा कोई बलटोई लेई लैंदा ते खूंहे छुएं दा पानी ढौंदे सारे कट्ठे पानी ढौइयै ते ड्रम श्रम बगैरा भरदे जित्थै भांडे शांडे दी थ्होड़ी कमी होऐ ते उत्थै ओह् करदे ड्रम गै लड़ियै लेई लेंदे हे खूंहे दे अग्गे बड़ी बड़ी दूरा पानी आह्न्नदे हे चार चार किलोमीटरा पं'ञ पं'ञ किलोमीटरा कुसै पानी आह्न्ना ते फ्ही ओह् फंक्शन जेह्का चलांदे हे अग्गे लेकिन अज्जकल हून थ्होड़े नलके शलके आइयै दे केईं गड्डी शड्डियें दे साधन बी हैन लोकें शिडकां घर घर पजाई ओड़ी दियां ते ओह्दे कन्नै लोक टैंकर बगैरा बी नुआई लैंदे किश किश ते नलके बी होंदे केईं गड्डियां पानी आह्लियां बी आई जंदियां पी ऐच्च ई पासेआ कोई जित्थै कोई गड्डी पुजदी होऐ पानी ते खैर बड़ा लगदा फ्ही ब्याएं श्याएं बिच्च ते उ'नें उ'ऐ कीते दा होंदा कट्ठा कीते दा कुतै टैंक्की च पाई लैंदे कोई ड्रम श्रम कट्ठे करी लैंदे टप्प शप्प भरी लैंदै ते फ्ही लोक रिश्तेदार कोई आए दे होंदे ओह् बी न्होने श्होने बी लगदा कुतै कि'यां लग्गा दा एह् सारा पानी ऐ नां जेह्का भी इ'यां गै करदे कट्ठा ढौइयै गै अत्ते होर नलका जेकर आई जाऽ ते नलके दा बी रक्खी लैंदे केईं बारी बिजली नेईं होंदी ऐ कोई बरसांदी बिच्च बिजलियां बंद होई जंदियां भी पानी दी उसलै परेशानी औंदी पानी पीने आह्ला बी अलग खूहें दा गै होंदा खूह् ते खैर बड़े न इत्थै अग्गें पिच्छें खूह् होंदे पैह्ले लोक तलाएं शलाएं दा बी पींदे हे ते हून खूह् तकरीबन लोकें कच्छ कच्छ म्हल्ले म्हल्ले खूह् कड्ढे दे गै न ते घरै घरै लोकें टैंकियां बनाई दियां न ते पैह्ले गै लोक रेंजमैंट करी लैंदे न पानी तां ब्याह् कोला दो चार दिन पैह्ले गै भरियै रक्खे दा होंदा उ'नें